جی ہماری ثقافت کا بنیاد ہی پیشہ جو ہے وہ زراعت ہے زراعت ہمارے خاندان اور ہمارے سماج کا بنیادی پیشہ رہا ہے ہمارے سماج اور علاقے میں بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار ہوا کرتے تھے جن کے پاس زمین او اجناس کی کمی نہیں ہوتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اس پیشے سے لوگ الگ ہوتے گئے اور تعلیم کی طرف جڑتے چلے گئے اور تعلیم کے حصول کے بعد لوگ مختلف میدانوں سے جڑتے چلے گئے لیکن ابھی بھی کافی بڑی تعداد میں لوگ اس پیشے سے جڑے ہوئے ہیں ہم بھی کسی حیثیت سے زراعت سے جڑے ہوئے ہیں باقی ہماری اکثریت اعلی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس پیشے سے دور ہو چکی ہے اور اس اہم پیشے سے نکل چکے ہیں